यद्यपि विद्वानके दोषज्ञ पर्यायवाची शब्द छियै अमरकोशमे छै विद्वान विप्सियतः दोषज्ञ संख्यावान पंडितः कवि परन्तु दोष देखब हमरा सबकेँ प्रकृति नहि यऽ व्यक्तिगत हमर आ वस्तुतः ओहि उपन्यासमे जे ढंगसँ वर्णन छै एहिमे दोषके देखनाइ बड़ा कठिन काज छै